आसामनि सोलोंथाइ खान्थिया एबा सोलोंथाइ बिफाना जेरैबादि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ बेफोरबादि जेबो खामानि मावाखै मावदोंब्लाबो जौसे जौखोन्दोनि गेजेराव थामजि जौखोन्दोल' बिसोरो खामानिखौ मावगासिनो दङ जोबोर लासैयै खामानिखौ मावो जेरैबादि गंसे फरायसालियाव नांगौ बादि खाबु होनांगौ बेफोबादि जेबो खाबु होआखै जेरै गंसे फरासालियाव

साब्रैयै फोरोंगिरि थानांगौआव सानैल' फोरोंगिरि सोनानै होदों